इस्कूल में ॿारनि खे कला सेखारी वेंदी आहे छा करे त कला हिन दुनिया में ॾाढी तमामु ज़रूरी आहे नंढड़े हूंदे मूंखे बि सेखारी वई हुई जंहिंमें पहिरीं त कागर ते चित्र ठाइण जी कला थींदी हुई जंहिंमें असां वण टिण पेड़ पौधा ऐं गुडा गुडी झोपड़ा सभु ठाहींदा हुआसीं जंहिंमें ॾाढो मजा बि ईंदी हुई हिनमें चित्र ठाइण खां पोइ हुनमें असां रंग बि भरिंदा हुआसीं तंहिंखां पोइ असांखे कागरनि सां ई शयूं ठाहिण सेखारी वेंदियूं हुइयूं जीअं कागर सां बेड़ी ठाहिण ऐं हवाई ज़हाज ठाहिण गुडियूं ठाहिण पर्स ठाहिण ऐं बि अञा तमामु तरहं जी शयूं ठाहिण सेखारी वेंदी हुई जीअं पाठे सां झोपड़ा ठाहिण ऐं अलॻि अलॻि तरहं जी शयूं ठाहिण जंहिंसां असां ॾाढा मजा कया वेंदा हुया जीअं त नंढड़े हूंदे ॾींहुं ॾाढा सुहिणा हूंदा हुआ नंढड़े हूंदे असां जेॾीमहिल बारिश मींहुं पवंदो हुयो ओॾीमहिल असां बेड़ियूं ठाहे करे रेस लॻाईंदा हुआसीं की कंहिंजी बेड़ी अॻियां पहुचंदी ऐं हुनमें बि तमामु मजा ईंदी हुई बचपन जी असांजी यादूं घणेई आहिनि मुखे नंढेपिण खां ई कलाकारी जो तमामु शौंक़ु आहे ऐं असां सभिनी मिली करे ॾाढी तरह जी कलाऊं कयूं आहिनि नजर हुन जेका कलाऊं सेखारी वेंदियूं हुइयूं हूअ असांखे अञा ताईं यादि आहिनि